सत्य घटनेचेर आदारिल्ले अशें माधुरी दिक देसाय हांचें पुस्तक जें आसा भालजी पिंडारकरांची चली माधुरी देसाय हिचें पुस्तक म्हाका खूब आवडटालें तें तांच्या स्वताच्याच लायफाचेर आसा आनी अं नाच ग घूमा हेतूंत बायलांची स्थिती कशी आसता बायलांचेर कितलें प्रेशर येता आनी लास्टाक समाजान बायलांचेर बायलांक कशें तरेन पळयले वतात खंयचे खंयचे दबाव तिच्या मनाचेर येतात हें खूब बरें तरेन दाखयल्लें आसा आनी खरेंच दिसता आमी बायलांचे अ बायलांक सगळे अधिकार दिल्यात बायलांक आमी खूब फुडें व्हेलां अशें जरी आमी कितलेंय म्हटले तरी सुद्दां बायलांच्या मनाचेर खुबशे अ बोज आसतात आनी तेंचो तणाव तेंका घेवचो पडटा हे म्हाका त्या पुस्तकांतल्यान खूब फावटीं जाणवलां